हा ॿारनि खे बहतरीन विकास लाइ टी वी या ऑनलाइन पर अ अधिक सिखी सघनि था विडिओ अहिड़ी ॿारनि खे जल्दी सेखारे सघे थी अहिड़ो विडिओ या अहिड़ो वेबसाइट मुफ़्त में ॿारनि खे उपलब्ध कराई वञणु खपे जीअं ॿार सवलाई सां सिखी सघनि वधीक में वधीक वोडिओ सां ॿार जल्दी सिखी सघनि था आहिनि उनखे प्रेक्टीकल सिखण में मिलंदो त ॿार जल्दी सिखी वेंदा हा हिक अहिड़ी हिकु वेबसाइट आहे जंहिंखें मां फॉलो कंदी आहियां पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाइण लाइ उनजो नालो आहे डब्लू थ्री स्कूल उहा चेनल उन वेबसाइट ते ॾाढो सुठो नॉलेज़ ॾींदो वेंदो आहे अमुक अहिड़े यूट्यूब जी चेनलूं बि आहिनि मुंहिंजे ॿारनि खे मां सेखारण लाइ अहिड़ी यूट्यूब जी चेनलूं बि फॉलो कंदी आहियां